हाबा जुलिनि खोथाया जाहैबाय ओरैजाय जायो आरो जेनेबा न'खराव सासे हौवा हौवासा गथ' दङ आरो जेनेबा अथ्र बोसोरनि सा जाबाय बेनिफ्राय फरायनायाव बायदिसिनायाव जेनेबा एसे फरायजोबनो हायाब्लाबो एसे जेनेबा हाबा जानाय बैसो जाय जायोब्ला हौवा हिन्जाव सावरायलायनानै जोङो सासे जेनेबा बैसो जायोब्लाथाय गुबुननियाव जेनेबा बा सोरबा आलासिनियाव जगा जग लानानै बे गथ'नो जेनेबा हाबा होनांसिगौनि न'खराव सावरायलायनानै सासे जेनेबा सिख्लानि गोनांथि नांगौ होन्नानै जोङो नायनो थांनाय जायो गामिनिफ्राय नङाबा खुरमा गियास्टि लानानै सानैसो मानसि लानानै थारमानि बै न'खराव नायनो थांनाय जायो आरो बे नायहैनायाव जेनेबा जोङो बै न'खरनिजों नायनो थांनोसै समाव बै न'खरनिजों सावरायहरनानै थारमाने थांनो हालाय हानो हागौ हायो ना हाया बेफोरबादिखौ सोंलायनानै थारमाने नायहैनो थांनाय जायो आरो बे नायहैनायाव जेनेबा बिसोरनियाबो बैसोरनि न'खरनियाबो जमा खुरमा गियास्टि लेंनानै जोंनिफ्रायबो थांबाय नालाय ओमफ्राय बेहाय मोनसे ज'मा रायजोफोरखौ लानानै रायलायलायनाय जायो आरो जेनेबा जों जेनेबा नोंसोरनि न'खरनाव न'खरनि फैनाय थांखिया मा बेफोरखौ जोङो थारमानि फोरमायलायो बै जाय बिलानि जोङो हिन्जाव नायहैगोनना बे हिन्जाव नायहैनाय न'खराव माबानानै सोंनानै जेनेबा नोंसोरनि बिस्रा फिसा हिन्जाव दङ आरो जेनेबा फिसा हिन्जाव थानायाव जेनेबा जों नोंसिनि फिसा हिन्जावखौ जेनेबा जोंनि फिसा हौवानि थाखाय नायफैनाय जादों जेनेबा बे नायफैनायाव जेनेबा नोंसोरो राजि दंना गैया बेफोरखौ सावरायलायनानै बिदिनो माबायो आरो जेनेबा ओमफ्राय सावरायलायनायाव जेनेबा बै हिन्जावनि न'खरा इसे जेनेबा रायलायनायाव राजि जायोब्ला बिनि उनाव जोंथ' बिसिनाव नायना फैखांबायानो नायना फैखांनायनि उनाव थारिग होबोनाय जायो आरो जेनेबा मोनजोर जालायदोंबा बा बिसिनि न'खराबो गोसो दङबा जेनेबा बैसिनि न'खरा जों नोंसिनि न'खरावबो नायहैगोन बिदि होनलायनाय थायो आरो ओमफ्राय बिदिनो फैबाय फैनानै जोंफोरनियाव बिदिनो न'खरफ्राव नायफैबाय नायफैनानै जेनेबा मोन्नैबो फारनैथिंजायनिबो राजि दंलायोबा थारमानि हाय नायनानैथ' थांबाय नालाय बिसोरो हौवानि न'खरखौबो नायखांनायनि उनाव सोंलायनाय जाहैसिगोन मोन्नैबो न'खरजों जेनेबा राजि दंलायो ना गैलाया बा सोंलायखांनायनि उनाव बै सोंनाया एसे उनाव जायो जेसे जेनेबा बेनिफ्राय बै सोंनाया उनाव जायो ओमफ्राय उनाव बै सिख्लाजों लराजों जेनेबा हौवाजों मोनजोर जालायदों ना जालायाखै बेफोरखौ सोंलायबाय सोंखांनायनि उनाव बियो गोरोबदोंबाथाय राजि जालायबाय होन्नानै गोरोबदोंबाथाय उनाव आरो बै न'खराव जों थांसिगोन आरो जेनेबा राजि जालायदोंबाथाय बे न'खराव थांनानै जों बिदिनो मानसि सानैसो लानानै दिन थारिग एबार दिन थारिग खाना फैसिगोन आरो दिन थारिग खानायावबो गिबि गिबियावनो जेनेबा दिनफोरखौ नायसिगोन बबे मासाव बा बबे सानाव बबे थारिगआव बबे थारिगआव बिसोरनि जेन'बा थारिगा मोजां जागोन बेफोरखौ थि गनकफोर नायलायनानै थारिगखौ थि खालामनानै जेनेबा जुलिनि रादायखौ खाबोबाय आरो बेहायावनो थारिगखौ खानायनि उनाव उनाव बिदिनो हाबानि समा सफैयोब्ला जेनेबा न'खरफोराव बिदिनो न'खरनैयावबो हाबाया सोलिसिगोन नालाय बै थारिग सफैबा उनाव आरो बिदिनो बै थारिग खानायावनो ओरै जाग्रोयो आरो जेनेबा हाबायाव मा मा नांगौ बे हाबायाव जेनेबा बै हौवानि न'खरनिया हौवानि न'खरनिया मा मा लाबोनांगोन बेफोरखौ सावरायलायनाय जायो आरो बेनिफ्राय बिदिनो रायजो राजाफोरखौ लानानै लिरनानै जेनेबा हौवाफोरनि हौवाफालनिफ्राय मा मा लाबोनांगौ बेफोरखौ गामिनिफ्रा लिरनाय जायो आरो लिरनाय जानानै बेनिफ्राय बेफोर गासिबो माबाफोरखौ लिरनाय जानानै बै हौवानि न'खरनि बिफाजों बै हिन्जावनि न'खरनि बिफाजों जेनेबा साइन खालामलायो आरो जेनेबा नायनायनि थारिग जाबाय होन्नानै बिसिनिबो साइन जोंनिबो साइन खालामखायो बेनि उनाव फैबाय फैनानै ओमफ्राय बिदिनो हाबाफोराव मा मा लांनांगौमोन बेनि थारिग लिस्टफोरखौ नायनानै माबायो आरो बाजारफोरखौ खालामबाय खालामनायनि उनाव जे जेला टाइम हिनजाव जुलिनि दिन जाबाय बे दिनाव थारमानि न'खरनिफ्राय बा हाबायाव जेनेबा लांनांगौ माबाफोरखौ लिस्टफोरखौ नायनानै बेहाय आरो हिन्जावनि न'खराव थांसिगोन आरो जेनेबा सानैसो बिदिनो माबा खालामनानै लेंनानै बिसोरनि न'खराव थाङो आरो थारमाने थांबाय थांनानै बेनिफ्राय हाबायाव जेनेबा साबैसे हिन्जाव नांगौ बा सिख्लाफोर नांगौ बा रायजो राजाफोर लानानै जेनेबा थांग्रोयो थांखांनायनि उनाव बिसोरनियाव बिसोरनि नियेम बायदियैनो खालामबाय जेनेबा गावबा गाव नियेमसो नालाय बेनिफ्राय नियेम खालामनायाव जेनेबा हाबायाव बिदिनो नियेमखा गासिबो हाबायाव मा मा नियमखान्थि फालिनांगौ बेखौ फालिखांनायनि उनाव हिन्जावखौ लाबोनाय जायो आरो थारमाने बेफोरबादि न'खराव